जोंनि बे अरां धुपगुरिना अरां धुपगुरियावहा जोङो बेखार बोरै सलिना दं बैयो बेखार सोलिनाया जोंहा साख्रि मोना बाख्रि मोना अत्यादि लेखा गोरोंब्लाबो हाबसोना थाबाय था दा जों बेफोरो जोंनि सुखु गोजोन लामाजों गैया आरो बिफोरो गावनि लेखनावबो गैया जायो नामा बिफोरबायदि जोंनिया आलि फुदुलि दा हाद्रि बिरफुंगासिनो दं बेखार

बे मानसिफोरा जोंनि हारिया मालायनि हारिया जोंनि बिथिं माबा गैया मुसलमानल' दङ बेलेक हारि गैया मुसलमाना खाथियावनो दङ दा बे मुसलामाना आबादफोरदों जोंनिया आबादानो हाया बर'फोरा ओरैबायदि जोंनि बेयावहाय गबर एक्के भितरिया सुबिदा असुबिदा बेफोरावनो लेखा फराबो एसां मोजां जाया सिकित गैया एमान स्कुलाथ' जोंनिया दा अंगनबादि दङ आरो बिथिङै एलपि दों एमइ दों हाइ स्कुल दङ दा बे टेकनिकेला बुजिनानैनो मोनाखै सोब सोब बेफोरो माने सरखारनि भुल नङा जोंनि पाब्लिकफोरनि भुल गथ'फोरखो माब्रै आबाद खालामनांगौ जथन' खालामनांगौ बेफोर जेबो रोङा आखा फाखा जोंनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिफोरनो ओरैहाय गोरबोआव नाङा गोसोआव नाङा देहायाव नाङा बेफोर माने सब बिमा बिफानि दायत्य बेफोरो जेनेबा पिसपरिया जायगा गोग्लैना दङ आरो जोंनि बे अरां उदालगुरिया बेफोरबायदि जाहोना जाथायारि जोंनि बे माबायानो धुपगुरियानो सोबनिसाय हिनजाव दङ होनजायो सरखारनिफ्रायबो सहाय खम परिमानाव मोनो बिनिफ्राय बे माबायानो आसल दुखु मेज'रिटिनि खाफालानो गाज्रि जोंनि बे धुपगुरिया खालि आबाद जोंल' जानांगौ आबाद नङाब्लाथ' थैखायो